एक गाड़ी बुक केलियै समस्तीपुरसँ दरभंगा जायके रहै से ड्राइवर बहुत बढ़िआँ रहै अच्छासँ लऽ गेलै आओर बऽ बढ़िआँ रस्ता माहे लऽ गेलै भाड़ा कम लेलकै आओर परस छुटि गेलै पहुँचा देलकै आओर बोली विचार बहुत बढ़िआँ रहै बढ़िआँसँ लऽ गेलै बढ़िआँ रस्ता माहे आओर जे सभ चीज ठीक